چائلڈ لیبر جو ہے اس میں بچوں کو جب روزگار پہ لگا دیتے ہیں تو اس کو ہم چائلڈ لیبر کہتے ہیں اس کو شہروں میں بھی بہت بڑھاوا ملا ہے پچھلے کئی سالوں سے کیونکہ جہاں غریبی ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے پریوار اپنے بچوں کو جو ہے شرم کرنے کے لیے اپنا روزگار ڈھونڈنے کے لیے جو ہے باہر بھیج دیتے ہیں انہوں ڈھابوں پہ لگا دیتے ہیں ڈھابوں پہ وہ برتن مانجتے ہیں کھانا سرو بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ جو فیکٹریاں ہوتی ہیں فیکٹریوں میں بچے کام کرتے ہیں وہاں پہ کچھ پٹاخوں کی فیکٹریوں میں بھی ان کو لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کچھ جو دکانیں ہوتی ہیں اس پہ بھی ان سے لیبر کروائی جاتی ہے یہ جو بھیک منگانے کو جو دھندا ہوتا ہے اس میں بھی بچوں کو لگایا جاتا ہے آج کل بہت سارے ریڈ لائٹس پہ بہت سارے شہر میں بہت ساری گلیوں میں دیکھیں گے تو بچے جو ہیں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک بڑے پیمانے پہ یہ چل رہا ہوتا ہے اسے روزگار کی طرح وہ دیکھتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے نا سماج کو ہی آگے آنا ہوگا آپ کئی سماجک ادارے ایسے ہوتے ہیں جوکہ اس اس کے جو یہ خلاف جو ہے اس جو کام کرتے ہیں اس میں جو ہے آگے بڑھنا چاہیے ان ان سماجک اداروں کی سہایتا لینی چاہیے کچھ سرکاری مہم ہوتی ہیں جوکہ چلائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے روز یہ جو چائلڈ لیبر ہوتی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے پر اس میں سم ہمیں اپنا کھود کا یوگدان بھی دینا چاہیے